स्विमिंग मुंहिंजी मनपसंद आहे मूंखे जाम वणंदो आहे स्विमिंग करणु ऐं मां मूंखे जंहिं स्विमिंग सेखारियो हो बि जाम सुठो आहे माना गे हूंदा हुआ स्विमर हूंदा हुआ कोच हूंदा हुआ ऐं मां हर दफ़े मतिलबु स्विमिंग जेके रेस्टोरेंस रिसोर्स हूंदा आहिनि उते ई मां कई आहे त मां कॾहिं बि कुझु एॾो तकलीफ़ूं जो सामिनो न कयो आहे